ہاں کچھ بہت سا کچھ ایپ ہے جو روزانہ مدد میں کام آتے ہیں جیسے واٹس ایپ یوٹیوب گوگلس ہے جس سے بہت روزانہ ہر چیز میں مدد ہوتی ہے